हम अररिया जिला तू कौन जिलामे छऽ की सब होइ छै ओतऽ

की सब होइ छै कोन कोन लोग रहै छऽ आयँ कोन कोन जाइत छौ ओ की सब खाना उना खाय छऽ

सादा खाना एन्ने एन्ने एन्ने तऽ पैघ जाइत मुसलमान छै हिन्दू छै यादव छै शेख छै सबके खाना अलग अलग छै मुसलमान मीट मछली खाइ छै हिन्दुओ खाइ छै हिन्दू कोनो वैष्णव रहै छै ओ अलग खाना खाइ छै हम तोरा आरके गाममे सब ठीक छऽ ने हमरो गाममे सब ठीक छै

खाना आर खा लेलऽ

आबाज नहि जाइ छौ सब ठीक छै नऽ